हॅलो हय हांव प्रतीमा प्रभुदेसाय हांगां गोंय फिरपाक मुंबयच्यान आयलां म्हणटगीर तुमगे वॉटर स्पोर्ट्स किदें किदें आसा ताज्या बद्दल म्हाका इनफोमेशन जाय आशिल्ले तुमचे कडेन हय हांव हांव म्हगेलो मिस्टर आनी म्हगे दोन भुरगी आसा तांचे बरोबर हांव हागां गोयाक आयिल आसा आनी आज फुल भुरग्याची एकट्याची फायव इयर्स एकटें टेन इयर्स धा वर्सां

ना दर्याचे उदकाचे म्हणटा तुमी मातशें आयडिया दियात कितें आसा ते

हय हय

आं

म्हणटगीर हय बोटरायडिंग फेमिलीक आसा बाकिचे टुरिस्टांक बी उरतात आनी रेट कशी

हय

आनीक पळय

आं बरें हांव तुमकां हय हांव कॉल करता आमी रेडि जातगीर हांव कॉल करता बरें बरें बरें आं बरें